औ खोनाबाय नोंनि हाबायावहाय नों जेनेबा द्रेसखौ माबादि गानगोन एसे गेदेर साजायनोसै मोजांनो

हाबानि पेनदेलखौ बिदिनो एसे माबा ओम मोजाङै साजायदो गुफुर गुफुर बिबारखौ होदो गेटफ्रावहाय एसे लाइटबो होदो औ बेबायदि खालामनोसै औ दखानखौ आं मिन्थिखायो बैहाय मोनसे देकरेसोन बिबार दङ बेहाय बिबारफोरखौ देकरेसोन अरदार हैग्रोखनांगोन नोंनि हाबानि सिगां बेहायनो माबायदि साजायनांगौ बेखौ नायनानै लाबोनोसै नों बिसिबांनि बाजेदावहाय नों खालामो बेखौहाय

औ बिबारखौ गुफुर गुफुरखौनो लानोसै बांसिन फटक खेबबाबो गुफुरा बांसिन साथिसिनो नालाय औ नों भिदिअ' खालामगोन दा नोंनि हाबानिखौ औ दङ आंनि सासे फंबाय दंखायो बेखौनो रायलायनानै होगोन आं नोंनो बे फट'ग्राफि खाबो भिदिअ'बो खालामखायो औ औ दे औ औ बिदिनो खालामनोसै नों खाथिबा कल खालामनानै खोन्थाहरदो आंनो उनावहाय औ औ